असांजो भारत देश घणेई अलॻि अलॻि तरह जूं भाषाउनि सां मिली करे ठहियलु आहे इन में घणेई तरह जा माण्हू रहंदा आहिनि जंहिंखें अलॻि अलॻि भाषाऊं ईंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि भाषाउनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि भाषाउनि ते कमु कंदा आहिनि असां सिंधी माण्हू बि इन्हनि खे ई सम्मलित आहियूं असां हिंदी में ॻाल्हाईंदा आहियूं इंग्लिश बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां ॿियनि जी भाषाउनि खे मारवाड़ी भाषा थी पंजाबी भाषा थी ॻाल्हाईंदा बि आहियूं सम्झंदा बि आहियूं इन ई करे असां जॾहिं हाणे सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं त सिंधी ॻाल्हाइण में कॾहिं कॾहिं पाण खां इंग्लिश बि निकिरी वेंदो आहे को अख़र को अख़र हिंदी में निकिरी वेंदो आहे को पंजाबी आहे को उर्दू अख़र निकिरी ईंदा आहिनि छोकी पाण सभिनि तरह जे माण्हुनि सां ॻाल्हायूं था ॻोल्हायूं था उन्हनि सां गॾु उथूं वेहूं था सॼो ॾींहुं कम था कयूं त थोरो घणो भाषा में फेरु बदिल थी थो वञे भाषा में बदिलाउ अची था वञनि इन ई करे असांजी भाषा हीअंर थोरी अलॻि अलॻि हुअणु लॻी आहे अॻे सिंधी भाषा बिल्कुलु प्योर हूंदी हुई ऐं हीअंर भाषा में थोरी घणी ॿियनि भाषाउनि जा अख़र मिलावटी आहिनि जंहिंजे चकर में पंहिंजी सिंधी थोरी सी मटिजी वई आहे